हॅलो हां हय हय हां बरें बरें किदें किद जाय तुमकां

हां हां हां हॅलो हय हय सांग

म्हाका सांग ते तुका कसली जायो अश्यो रव्याच्यो कित्याच्यो नेवऱ्यो नेवऱ्यो कसली जाय रव्याचे हय मेळटा तुमी काम मेळटा हय हय करता आ तशें जाय तुका बॉक्सांनी घालून दिल्या चलता न्हू तुमकां आनी आमचे कडेन कॅरट केकूय अवेलेबल आसा हां तुमकां जाय जाल्या ट्राय जाल्यार आमी कप केकूय करून दिवपा शकता तेचे नाल्या स्लायस हय हय सांग

ले जाय बॉक्सी तीं टोटल हॅलो बॉक्स टोटल कितली जाय आं ओके बरें सो बेसिकली आयटम घालून एक बॉक्स तुका हांव एक शंबर रुपी धरपा शकता नाल्या एक डिस्कावंट धरून सेवेंटी रुपीज

ना ना ना ना तुमी पन्नास बॉक्स घेतल्या न्हू सो डिस्कावंट जाता तुमकां हय हय हय हं आं बरें स्लायस नाका न्हू नवीन घालू सान्न सान्न बीन धादूं आ बरें बरें आं केन्ना केन्ना रेडी कोरून दवरू तुका बोक्स मॉर्निंग कांय इवनिंग आसा हां बरें बरें बरें करून रेडी कोरून दोवरतां हय रेडी करून दोवरतां ते दीस आनी मागीर पिकअप करा तेत दीस एट तेन्ना दी तेत दिस ययेत तेन्ना दितू आ बरें बरें थँक्यू